हमे जाहि मोहल्लामे रहिए ने ओ मोहल्लामे ने हर किसिमके इन्सान मतलब हरेक कास्टके सब कास्ट अलग अलग लेकिन इन्सान भी अजीब सब सब एकदम लड़ाकू टाइपके हमेशा लड़िते रहितए हम मतलब ने हमेशा ने हरेक काम ने ओ लोक अजीबे करै एकदम गलत सब काम करितए अगर हमलोग समझेबै तऽ हमलोगसँ झगड़ा करऽ लागए समझाबै इतना अच्छासँ समझा देतै एकदम फिर भी लड़ऽ लागै एकदमसँ इसलिए अलग अलग कास्टके देखबिहि ने अइसन अइसन कास्टके ने गुस्सा भी आबै कास्ट एकदम सब अलग रहै हँ माने की अलग अलग कास्टके हइ हिन्दू मुस्लिम सब अलग अलग हइ तऽ फिरभी तँ अच्छा से रहो ताकि हँ लोग बोलै की हँ ई लोग अलगे कास्ट है लेकिन एक परिवारके तरह परिवारके तरह की रहतै ओ लोक तऽ एकदम लड़ए ही लगै हमलोग अच्छा काम भी बोलै ने तऽ एकदम अच्छा तऽ ओ लोकके चलिते लगै हमेशा हमेशा लड़ैके लेल एकदम सोचिते रहतौ कुछ भी बोलऽ तऽ ई लोक के खराबे लगतौ इसलिए हमलोग ककरो नहि समझाबिए आब देखी एकबेर समझेबही नहि समझतौ दो बेर समझेबही नहि समझतौ बेर बेर समझैते समझैते थकि गेलिए हमलोग इसलिए हमलोग भी ने इसलिए नहि समझाबै छिए छोड़ हटा ओ लोक अपना ओ लोक अपनेमे खुश छै तऽ हमलोग अपनेमे खुश छी ओ लोक के मर्जी कितना समझाबिते रहबै अच्छासँ समझाबिए फिर भी नहि समझै हइ